जोंनि बर' कालसाराव बेराद गोबां दङ बैसागु आम्तिसुवा बिदिनो ओन्दै जोनोम जानाय बेफोराव मा माबा जायो किन्तु गोबां दं दा आम्तिसुवायाव जोंना आम्तिसुवायाव दाना हाग्रानिफ्राय माबा माबि लायो गायो मोसौ थुखै हैयो बेनिफ्राय आम्तिसुवायाव बेदिनो गिदिर ओन्दै सेंग्रा ज' जायो ज' जानानै बल जोयो आम्तिसुवायाव ओमफ्रायदा बे दानिथ' हाग्रानि दा आम्तिसुवानि बे हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ आगोलहायथ' मोननो थाङामोन दा एफोरखौ हाग्राफ्राव लायोमोन दाथ' बेखौ फानो बिदिनो दखानफ्राव माबाफ्राव मोनलाजोबबाय दाना बिदिनो दा बेनि उनाव आम्तिसुवानि उनाव बेदिनो हाजो गाखोनाय फैयो हाजो गाखोनायावबो जों ज'ज' थाङो हाजो गाखोनायाव जों हाजोआव हाजोनि सिख्ला ना माबा दङ बेखौ जों हाजो गाखोनाय एन्ट्रेस्टयै बेखौबो नुयो नुबोयो हायोआव मोनसे मुरथि दं बिनि सिख्लानि हाजोनि सिख्लानि दाबेखौ जों नायनो थाङो इदिनो ज'ज' बेरायनानै आमफ्रायदा बैसागु बैसागुआवथ' बेराद गिदिर ओन्दै सेंग्रा बेराद इदिनो ज' जायो जालायो लोंलायो इनिफ्राय दा बैसागुआथ' बेराद बर'फोरनि एसे गिदिर माबायानो जाबाय फालिनायानो जाबाय दा बैसागुआव जों गामि गामि न'न' थांनानै बयनिफ्रायबो एसे एनै रंजा खुसियै बिदिनो एसे एसे मोसायो न'आव एनिफ्राय गामि गामि हाबनानै मोसानानै जोङो मागियो बैसागुआव आमफ्राय बैसागुनि उनाव दा ओन्दै गथ' जोनोम जानाय बेयावबो जों बिसोरो ओन्दै गथ' जोनोम जानायाव नाम माबायो मायो बेफोरबायदियाव जों बिदिनो थाङो बेरायहैयो बिनिफ्राय